परिवारमे स्त्री और पुरुष र समान अधिकार होइ छै दोनो दोनो र बगैर अगर घर नै चलतै दोनो र समान महत्त्व रहै छै दोनो र समान हक होइ छै घरमे सब र दोनो र काम अलग अलग होइ छै अगर स्त्री घरके काम करतै तऽ पुरुष बाहरो र अगर चाहतै तऽ साथमे दोनो घरमे भी करय सकै छै और बाहरमे भी करय सकै छै अब समय बहुत आगे चलि गेलो छै अब स्त्री भी बाहर र काम करै छै पुरुषके साथमे और पुरुष भी घर र काम करै छै स्त्री र साथमे दोनोमे समान दर्जा देलो गेलो छै अभी इतना जमाना विकसित होय गेलो छै जे कि लड़की बाहरके काम करय सकै छै ओकरा किसी भी प्रकार र पाबन्द नै पहिलेके समयमे लड़की बाहर र काम नै करै सिर्फ घर र काम करतै घरमे ही रहतै ओकरा बाहर र कामसऽ कोइ मतलब नै छै लेकिन अभी लड़की भी काम करय सकै छै बाहर जायकऽ ओकरा समान महत्त्व देलो जाइ छै ओकर भूमिका छै ओकरा ओ करय सकै छै काम दिक्कत नै छै किसी भी प्रकार र इसीलिये परिवारमे या घरमे स्त्री पुरुष र समान महत्त्व देलो गेलो छै कोइ केकरोसऽ कम नै छै दुनू समान तरीकासऽ काम करय सकै छै चाहे जे पुरुष करतै ऊ काम स्त्री भी करय सकै छै